नमस्ते सर जी सर हाँ सर स्वागत है आप यस सर हम्म हम्म राइट सर

सर ये ब्लीचिंग उलीचिंग सर हमारे यहाँ पर बहुत सारी कटिंग है आप कौनसी कट कटाना चाहते हैं हमारे हमारे यहाँ पर वन साइड टू साइड मिलेट्री कट है और मुर्गा कट कटोरी कट कौनसा साइड आपको कटाना हाँ वन साइड और ब्लीचिंग उलीचिंग भी लगाएएँगे जी सर हो जाएगा लेकिन बट चार्ज चार्ज बढ़ेगा ज़्यादा लगभग छः सौ रुपया होगा या एक एक जन का जी सर लेकिन सर आपको ब्लीचिंग उलीचिंग वैगरह ब्रांड रहेगा यहाँ पर दुकान पे लोकल सामान नहीं आपको मिलेगा ना सर इसीलिए मंहगा है थोड़ा सा कितना लोग हैं बीस लोग हैं तो चलो सर मैं एक एक जन का पाँच सौ रुपए लगा देता हूँ कंसेशन सौ रुपया कर दिया हूँ आप आइए आपका स्वागत है हमारे दुकान पे हमारा हमारा दुकान बधवा मार्केट में है आप आ सकते हैं हाँ अरे नहीं आइए हमारे यहाँ पर बहुत सारे आदमी है आदमी वर्कर बहुत सारे काम करते हैं हमारे यहाँ पर हाँ सबको लेके आइए बंद जाएग ब्लीचिंग उलीचिंग होगा एकदम मस्त एकदम आपको फ़ेस के लिया जाएग ओ ब्रांड का समान सर सर्चिंग तो मैं ब्लीचिंग उलीचिंग वो लोकल का हो जाएगा लेकिन बट लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा जैसे ब्लीचिंग में होगा तो थोड़ा ब्रांड रहेगा सर तो अच्छा लगेगा सर सब ठीक है सर आइए आइए सर नमस्ते